जेनाकि हम पहिले मैट्रिक करलियै तऽ मैट्रिकमे हमरा कम नम्बर एलै तऽ हम थोड़ा सा सोचलियै कि एते कम नम्बर आएल छै तऽ कही तऽ एडमिशन अच्छा कॉलेजमे होतै नहि इलेवन टुएल्वमे नहि होतै तो हम फिर एडमिशन होइ गेलइ हमर तऽ हम फिर एलेवेन टुएल्वमे खुब मेहनत करलियै कॉमर्स हम लेल छलियै तो अच्छा नम्बर एलै हमरा तऽ हमर शौख होलै आ हमरा लगलै कि हम बी बी ए करियै कि हमर शौक छलै तो धीरे धीरे करिकऽ हम घरमे बतेलियै तऽ घर वाला सबके ई कोर्सके बारेमे पता नहि छलै तऽ हम समझलियै ओ सभकै तो ओ सब बोलै छलै नहि ई सब काहे करबिही जाके बीकॉम कर ले तो हम बोललियै नहि हम बीकॉम पुराना छै तऽ हम कन्भिन्स केना कऽ कऽ करलियै तऽ बीबीएके लिए तैयार हो गेलै तो बीबीएके तैयार हो गेलै तऽ फ़ीस भी यहाँ भेलै बीबीएके तऽ हर जगहके फ़ीस जादे छै तो पहिला तऽ आर्थिक मदद जेतना होइ सकलै सब करलखिन तब यहाँ जाकऽ हम एडमिशन लेलियै ओकर बाद फिर जे भी जरुरत होइ छै कभी कोई प्रोजेक्टके काम होइ छै कभी कही जाएके पड़ै छै तऽ जेतना भी सहयोग होइ छै सब घरसँ मदद मिल जाइ छै और जेनाकि हम यहाँ पे रहै छी तऽ रूम रेन्ट रहैके खर्चा खाना पीनाके खर्चा सब घरसँ मिल जाइ छै तऽ यही हमरा सहयोग घरसँ मिल रहल छै